बर'फ्रा आसामनि थागिबि आरो आसामनि सुबुंफोरा माबोरै गावसोर हारिमुवारि मोनबोनाय सम्प'थिखौ फालियो होननानै बुंनायनि बेलायाव ओरैबायदि जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आसामाव जों बर'फ्रा बैसागु फोरबो फालियो दमासि फोरबो फालियो बेबायदिनो खेराय फोरबो फालियो बेयो बर'फोरनि फालिथाय थिक बेबादिनो गुबुन हारियाबो बैसागुखौ फालियो बिहु हिसाबै आरो बिसोरनावबो माग बिहु दं रङालि बिहु दं भगालि बिहु दं बेफोरबादि रोखोमनि गावबागाव खान्थि गावबागाव हारिमुनि दिन्थिफुंनाय हिसाबै बिथांमोना फालिबोयो थिक बे रोखोमैनो बर'फोराबो फालियो जाथि एबा हारि हिसाबै गुबुन गुबुनब्लाबो बिहुखौ बा हारसाफ्रा जायखौ बिहु होन्नानै फालियो बेखौ जों बर'फ्रा बैसागु होन्नानै फालियो जेरै बायदि हारसाफ्रा माग बिहु होन्नाय फालिनायखौ जों बर'फ्रा मागो दमासि होन्नानै फालियो जाय फोरबोफ्राव मागो दमासियाव बुंनो थाङोब्ला गोदानै मोन्नाय माइ माइरंजों एनथाब फिथा सौराय सौनानै जानाय लोंनाय खालामो ज' ज' थांलाय फैलाय गावनि समाजनि गावनि जाथि खुरमानि मानसिफोरखौ लेंहरनानै ज' ज' जालायनाय जायो जेरैबायदि बैसागु फोरबो बैसागु फोरबोया गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो बेयावनो जेरैबायदि मोसौ थुखैनाय फोरबो बेनि बोसोरनि जोबनाय सानाव मोसौ थुखैनाय फोरबो जायखौ संख्रान्थि होन्नानै बुङो बेनि अखानायै बैसागु से थारिख एबा गोदान बोसोरनि से थारिख से अक्ट' से बे से अक्ट'आव निफ्राय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय मान बावनाय बायदि रोखोम बेबायदि जोंनो जोंहा ट्राइबेल माहारि हिसाबै जेरै बायदि जौ लोंनाय बेदर जानाय गामि गामि मोसानाय उन्दैया गेदेरखौ मान बावनाय बे बायदि बे रोखोमैनो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो थिक बेबायदिनो माइ गायखांनायनि उनाव जायखौ काति बिहु होन्नानै बुङो बे काति बिहुआव जाहैबाय बर' बर'फ्राबो गासा सावो जेरैबायदि गुबुन हारियाबो गासा सावो माइ दुब्लियाव माइ दुब्लियाव गासा सावहैयो जाहाथे जोंनि मावनाय माइ आबादा मोजां रोखोम जायो आरो मोजां रोखोमै मोजां रोखोमै माने माइ बिदाङा जाहाथे ओंखारो आरो बे माइ बिदां ओंखारनायनि बेलायाव जाहाथे एम्फौ एन्लाफोरजों जाहाथे सोबनानै नासयजाया बेनि थाखायनो जोङो इसोरनाव आर'ज गाबनायजों लोगोसे काति गासा सावनानै जोंनि माइनावखौ माइनि माइनावखौ जोङो बराइनाय जायो होन्नानै गोदो गोदायनिफ्राय फोरमायबोदों